मां हाणे बीकॉम थो कयां ऐं हुन में बि मूंखे जाम अञा आहिनि की मां कहिड़ो बि सब्जेक्ट चूज़ थो करे छ्ॾा जे के मूंखे हू सब्जेक्ट में फ़ाइदो थींदो जेकरे मूंखे वॾी कम्पनी में जॉब मिली थी सघे जीअं त मां कंहिं वटि अकाउंट्स कया थो या सी ए थो कया ऐं हाणे जे टाइम ते त अञा न नवां नवां डिजीटल मार्केटिंग ऐं ट्रेड व्रेड बि अचनि था जीअं त मां अगरि ट्रेड करणु थो चाहियां या डिजीटल मार्केटिंग करणु थो चाहियां त मां कम्पयूटर बि सिखी थो सघां ऐं मां ट्रेडिंग क अगरि मूंखे ट्रे ट्रेडिंग या डिजीटल मार्किंग सिखणी आहे त मां सिखी करे घर वेठे वेठे बि कमाए थो सघां ऐं मुंहिंजी पढ़ाई सां गॾु बि मां हिकिड़ी रक़म मुंहिंजे लाइ कढी थो सघां गॾु पढ़ाई बि करिणी आहे गॾु डिजीटल मार्केटिंग सां कम्प्यूटर खां मदद खां पंहिंजे थोरो इनकम बि ठाहे छॾिणी पंहिंजी ऐं अॼु जे टाइम ते ऐं अॻियां हली करे त इअ ऑनलाइन ई वधीक हलण वारो आहे जीअं करे हाणे जाम जाम अची अलॻि अलॻि एप ऐं प्रोग्राम्स अची विया आहिनि जीअं जीअं त सभु ऑनलाइन इनकम अची वेई आहे जीअं त ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रेडिंग शेयर्स वग़ैरह वग़ैरह ऐं अञा बि जाम शयूं आहिनि